आतां आतां म्हळ्यार एज्युकेशन म्हळ्यार अशें आय मीन एज्युकेशन उरपाक जाय सो कितलें तुमच्यान जाता तितलें तशें शिकपाक जाय आय मीन म्हजें आय मीन म्हजे भावान म्हणल्यार अशें शिकपाकूच जाय म्हळ्यार मेन अशें टुवेल्थ तरी करपाकूच जाय ग्रेजुएशन करना जाल्यार सुद्दां टुवेल्थ मेन करपाक जाय कित्याक टुवेल्थ मेन अशी कितें जाय जाल्यार टुवेल्थ जाय जाय पडटाच अशें अशें आनी तुका म्हळ्यार म्हजे भावाक अशी इंट्रस्ट आसल्यार तुवें करपाचें आय मीन ताका आनी शिकपाक जाय इंट्रस्ट आसा जाल्यार आनी कितें आवड आसल्यार तें बी करपाक शकता म्हळ्यार मागीर कितें आवड आसा तें करपाचें मेन म्हळ्यार टुवेल्थ करपाक जाय कित्याक तें मेन अशें टुवेल्थ करप आतां खंय गेल्यार तुमी म्हणटा टुवेल्थ जाली तुजी म्हण ताका लागून मेन म्हणटा न्हू टुवेल्थ करपाक जाय सो ताका लागून